आमी कपडे दोन तरांनी उमळटात एक वॉशिंग मशिनाचो वापर करून आनी एक हाताचो वापर करून वॉशिंग मशिनाचो वापर करून कपडे रंगा प्रमाणे आनी कपड्याच्या प्रकारा प्रमाणे वेगळे करतात डिटर्जंट घालतात आनी मशीन योग्य चक्राचेर सेट करतात मशीन कपडे धुता उमळणी करता आनी पिळगावून काडटा आनी हातांनी धुतना आमी कपडे डिटर्जंट आशिल्ल्या उदकान भिजत घालतात तांकां हळूसाणायेन घासतात उमळणी करतात आनी मागीर चड उदक घालून उडोवपाक पिळगावून काडटात सो हें आमी उदक वेदर कंडीशन आमी भायले पळोवन आमी कपडे सुकत घालता एक तर चड जेन्ना पावस पडटा तेन्ना आमी भितर आमी सुकयतात फॅन लावन आमी कपडे सुकयतात आनी जेन्ना चड वत आसता तेन्ना आमी ते कपडे भायर घालून सुकयतात सो जेन्ना वत आसता तेन्ना चड बरें पडटा किद्याक वत आसतना कपडे चड बेगीन ते सुकता आनी जेन्ना चड पावच पडटा तेन्ना आमी कपडे भितर घालून फेना वाऱ्यान आमी शिक सुकयता आनी जेन्ना हातान जेन्ना आमी धुयता तेन्नाच मातशें कमी उदक वापर वापरपाचें आमी हें करतात कित्याक हातान धुयता तेन्ना आमचेर हें आसता की आमी मात्शें कमी उदक घालून आमी उदक कमी वापरपाचें आमी आमचे प्रयत्न करतात ताकी उदक चड वेस्ट जावचें न्हय म्हणून